बचपन दे जेह्ड़े दिन हे नां ते ओह् साड्डे जेह्ड़े दिन हे ओह् अच्छा टाइम हा साढ़े आस्तै उसलै एह् हा कि सारे बच्चे जेह्ड़े होंदे हा नां सारे कट्ठे होइयै अपना बड़ा अच्छा खेलां खेलदे हे अज्जकल ते ओह् चीजां रेह्दियां गै नी हैन ते बाकी उस ओह् टैम अस अच्छा मतलब पढ़दे होंदे हे सारे बच्चे किट्ठे होइयै अपने जेह्ड़े रिश्तेददार होंदे हे ओह् बी सारे इ'यां बड़ा प्यार श्यार करदे हे उं'दे कन्नै बड़ी अटैचमैंट होंदी ही ते लेकिन छुट्टियां च जेल्लै छुट्टियां होंदियां ही ते अस अपने रिश्तेदारें दे घर अपने मासियां मामें दे ताया चाचा दादियें दे घर अस जंदे हे छुट्टियें च ते ओह् ओह् चीजां जेह्ड़ियां पैह्लियां चीजां सारें कट्ठे होइयै इक्को जगह सोना फ्ही सारें कट्ठे रुट्टी खानी कट्ठे खेलना ते कट्ठे सब कुछ घूमन फिरन जाना ते लेकिन अज्जकल ओह् चीजां रेहदियां ई नी हैन ओह् बचपन दे जेह्ड़े दिन हे ना ओह् जेह्ड़े पराने दिन हे नां ओह् बड़े अच्छे दिन हे ते ओह् ओह् दिन अज्ज जेह्ड़े अज्ज दी जेह्ड़ी जन जनरेशन जेह्ड़े बच्चे न अज्ज दे जेह्ड़े लोक न उ'नेंगी कुसै कन्नै इ'न्ना ऐ नी ऐ प्रेम भाव जेह्ड़ा पैह्ला टैम हा ना ओह् बड़ा शैल जेह्का बड़ा गै शैल टैम हा उस टैम च असें बड़ा गै इक मतलब इक आंनद लेदा ऐ ते कोई टैंशन फ़िक्र नेईं ही होंदी सारे इक दुए दी बड़ा ख्याल रखदे हे ते लेकिन अज्ज जेह्ड़ा टाइम ऐ नां ओह् बड़ा ही अजीब टाइम ऐ सानूं बचपन दा टाइम अज्ज बी बड़ा याद आंदा ऐ अस आखने कि ओह् टाइम दबारा साढ़ा आस्तै ऐसा होना चाहिदा लेकिन ऐसा होई नेईं सकदा ते बाकी ओह् ऐ कि सानूं ओह् जेह्ड़ियां परानियां यादां नां ओह् भुलदियां नी हैन सानूं सानूं ओह् यादां मतलब बड़ियां दमाग च रौंह्दियां न अच्छियां लगदियां जेल्लै याद करने नां साढ़ा बड़ा ही मन खुश होंदा ऐ ते अस सोचने शायद साढ़ा ओह् दबारा पराना टाइम बापस आई जाए लेकिन वक्त दे मताबक बंदे गी चलना पौंदा ऐ ते